हेलो स्टोव ऑर्डर करले रहिये स्टोव हँ ऐलौ हँ ठीके हो स्टोव एकदम तेल भरि भरिके एकदम जलबय खाना वाना बनयबे स्टोव अच्छा एकदम ऐसे ऐसे करिके ओकरामे एना चाभी टाइट करबै एकदम ऐसे ऐसे करभी ने तऽ ओ अच्छासे एकदम तेल भरते तऽ ऐसे ऐसे खूब करभी तब ओकरा माचिस मारभी तब ओ जलतो स्टोव हँ लेकिन एक तरहसँ खराबो जल्दी खराबो होते नहि तेल नहि हेतौ तऽ जलबै नहि करतौ बेकार एकदम तेलमे तऽ स्टोव जलतौ नहि नहि जलतौ एकदम बेकार इससे अच्छा तऽ चूल्हा भी ठीक है नही ठीक है लेकिन स्टोव बेकार हो मिलाजुलाकर ठीक ठाक हो फिरभी आनि लेबही स्टोवके बात ही अलग है है ने